हमें आलू की पूड़ी बनाना बहुत कठिन लगता था लेकिन हमें जब नहीं बनाना आया तब हमने सीखा कैसे बनाई जाती है आलू की पूड़ी आलू के आलू को हमने कुकर में डालकर उसको उबाला उबालने के बाद उसे फ्राइ किया जिसमें मिर्च डाला गया मसाला डाला गया धनिया हरा धनिया सब डालकर उसको फ्राइ किया फ्राइ करने के बाद उसको गोले गोले गोला गोला टीक बनाकर उसको हमने जो है कि आटा गूँथकर आटे में आलू की पूड़ी बनाई आलू की पूड़ी खाने के बाद सारे घरवाले बहुत तारीफ़ किए जैसे कि हमें बहुत अच्छा लगा हमें बहुत हमारे पिताजी बहुत अभिमान अभिमान बहुत अभिमान हुआ जो हमें नहीं बनाना आता था आलू की पूड़ी हमने पहली बार बनाई बहुत ही अच्छा बना जिसे खाकर लोग बहुत प्रसन्न हुए उसके बाद माता पिता को भी बहुत ख़ुशी हुई दोस्त बोलते हैं जब भी आते हैं तो बोलते हैं कि आप आलू की पूड़ी बनाएँ हमें आलू की पूड़ी बहुत पसन्द है इसीलिए हम जब भी बनाते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है आलू की पूड़ी बनाने में आलू की पूड़ी बनाने के लिए हम जो है कि आलू को उबालते हैं आलू को उबालकर उसको फ्राइ करते हैं फ्राइ कर कर आटा गूँथकर उसमें आलू का आलू भूँजकर उसमें डालते हैं डालकर उसको छान देते हैं छना हुआ में बनाई जाती है आलू की पूड़ी आप चाहे तो उसे तवे पर भी सेंक सकते हैं जिससे बहुत ही टेस्टी बनती है सानने आलू की पूड़ी तवे पर सेंकने से थोड़ा ज़्यादा सोन्ह सोन्ह होता है तो अच्छा लगता है खाने में तेल की बचत होती है इससे तवे पर सेंकने से आलू की पूड़ी अच्छी भी होती है खाने में टेस्टी भी लगती है जिससे जो लोग खाएँगे उनको अच्छी लगेगी खाने में